हाँ बिलकुल सही है कि पिछले कुछ वर्षों में मनोरंजन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं हमें जैसे पहले क्या था कि एक जो मनोरंजन होता था वह एक सामूहिक रूप से जो लोग मनोरंजन करते थे वे एक अद्वितीय था देखा जाए और आज के समय में क्या है की अकेलेपन में जो मनोरंजन करना जैसे मोबाईल्स हुए मोबाईल में रील्स में देख करऊ बहुत सारे मनोरंजन करते हैं इसके साथ में किसी को गाने सुनने का शौख है तो गाने सुन कर उसका मनोरंजन कर लेता था लेकिन पुराने समय में क्या था कि मोबाईल वगैरह नहीं थे तब व्यक्ति एक समुदाय का रूप लेते थे और उस समुदाय का रूप ले करके अपना मनोरंजन करते थे जैसे महिलाएँ क्या करती थी कि आठ दस महिलाएँ एक साथ बैठ जाती थीं और वे उनके कुछ पुराने जो गीत वगेरह रहते थे वे गीत गाकर के इन्हें अपना समय व्यतित करती थी और जो नवयुवक जो लड़के वगैरह थे वे क्रिकेट वगैरह खेल करके या फिर क उसमे बहुत सारे गेम्स हुए जैसे कबड्डी हुआ और खो खो हुए इसके साथ में गाँवों में जैसे क्या रहता था कि वे पुराने गाड़ियों के जो टायर वगैरह रहते थे उनको लेकर के ने चलना इसके साथ में गुल्ली डंडे खेलना ऐसे विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे लेकिन आज का वर्तमान जो युग है इसमें एकल मनोरंजन का अपन अ नाम लेते है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी क्योंकि व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है वतर्मान समय में और जो पिछला जो समय है जो हमारा उसमे क्या था कि अकेलापन रहना मतलब अ बहुत बहुत कम रहते थे अकेले क्योंकि समूहिक रूप से ही वह अपना जीवन यापन करते थे और सामूहिक रूप से जैसे डांस करते थे और पहले क्या था की टी वी वगैरह नही हुआ करते थे तो एक रेडियो एक माध्यम रहता था मनोरंजन का लेकिन आज के समय में तो कंप्यूटर हुए टी वी हुए बहुत सारे ऐसे मनोरंजन के साधन हैं जिससे व्यक्ति अपना अ से टाइम पास कर सकते है ऐ और मनोरंजन के साथ साथ अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते